हा असांखे नल जो पाणी मिलंदो आहे नल जो पाणी अगरि मिली वञे अगरि असांखे वधीक वक़्तु मिली वञे हाणे त घटि वक़्तु थो मिले पियो ॿ या अढाई कलाकु मिले थो अगरि इहो ई चार पंज कलाकु मिलंदो नल जो पाणी त उहो तमामु सुठो थींदो असांजो घर जो हर हिकु कमु आसानीअ सां थी वेंदो असां बिना कंहिं बि चिंता जे हर हिकु कमु करे सघंदासीं ऐं अगरि पाणी न हूंदो त असांखे सुबुह जो जल्दी उथिणो थो पए ऐं तकड़ि तकड़ि में जहिड़ो तहिड़ो कमु करिणो पवंदो आहे ऐं नल जो पाणी साफ़ु त आहे पर तॾहिं बि असां उनखे इअं हाणे जेके सोसाइटियुनि में पाणी अचे थो त उहो भरे रखणो पवंदो आहे टंकियुनि जे ज़रिए ईंदो आहे त असांखे उहो बॉइल करिणो पवंदो आहे पर अगरि भले थोरो वधीक टाइम बि अचे थो त उहो असां करण जे लाइ तियारु आहियूं